ہندوستان میں کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے نہ کھانے والوں کی کمی ہے ہندوستان میں بہت سے جگہوں پہ بہت سی الگ الگ کھانے کی چیزیں مشہور ہیں چونکہ انڈیا بہت بڑا ہے تو ہر ڈفرینٹ اسٹیٹ میں جو ہے الگ الگ کوزین پریپیر کی جاتی ہے اگر ہم یو پی اترپردیش کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے لٹی چوکھا بہت فیمس ہے اگر ہم ممبئی سائٹ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ مسل پاؤ وڑا پاؤ یہ ساری چیزیں بہت فیمس ہے گجرات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ فافڑا جلیبی یہ ساری چیزیں بہت ہی فیمس ہے تو انڈیا کی ہر ڈفرینٹ کنٹری ہر دفرینٹ اسٹیٹ میں جو ہے الگ الگ مسالے یوز کیے جاتے ہیں لیکن موسٹلی جو انڈین ہوتے ہیں ان کی کوکنگ میں جو ہے ان کے کھانے بنانے کے طریقے میں بہت سارے ڈفرینٹ ڈفرینٹ مسالے یوز کیے جاتے ہیں جس کے کافی فائدے ہیں اور انڈیا میں ہی یہ سارے مسالے جو ہے اگائے جاتے ہیں اور مسالے جو بھی ہم یوز کرتے ہیں موسٹلی وہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور بہت ہی ہیلدی ہوتے ہیں جیسے اگر ہم بات کریں کہ ٹرمرک جو کہ ہلدی ہم کھانے میں یوز کرتے ہیں وہ بھی بہت ہمارے لیے انٹی بائوٹک کا کام کرتی ہے